हँ हेलो अहाँ श्रीराम रेस्टोरेन्टसँ बजै छी दशटा टेबुल बुक करनाइ रहै हमरा जे छै बर्थडे पार्टी मनबयके यऽ तऽ अखन तुरन्त अगर जे छै से बुक करेबय तऽ कोनो ऑफर मिलतय की कोनो ऑफर छै तऽ बताबु